लिखण जी मुंहिजी आदत न आहे पर मां जेको बि कम करण लाइ निकरंदो आहियां हुनखे सुबुह जो डायरी में ज़रूरु लिखंदो आहियां ऐं उनजे हिसाब सां कम पूरो कंदो आहियां इन करे कम सभु पूरा थी वेंदा आहिनि इहो नेम बराबरि हले थो